हमरा गाँव के बगल मे एकटा गाँव छै पिलखी वहाँ पर एक एगो आदित्य बुक स्टेशनरी स्टोर छै वहाँ पर सकेंड हैंड बुक सब सस्ता मे मिल जाइ छै एक से दस तक वहाँ के मे सारा किताब मिल जाइ छै जैसेकि सब बच्चा सब सस्ता मे खरीद के पढ़ै छै आओर ग्रामर ट्रान्सलेशन चाहे जी के ईसब भी सकेंड सस्ता मे वहाँ मिल जाइ छै सकेंड हैंडमे ओ स्टोरमे सब सारा बुक रहै छै जाहिसे बच्चा सब सकेंड हैंड खरीद के पढ़य मे ओकरा सबके आसानी बुझाइ छै एक से दस तक मे अगर केहुँके के पास मैथ ना रहले तऽ ओकरा अगर नया खरदे के नहि परै छै ओ सकेंड हैंड भी खरीद लै छै स्टोरमे जा करके पिलखी गाँव मे वहाँ पे सारा चीज मिलै छै सकेंड हैंड